साढ़े इद्धर दी फेवरिट रेसिपी ऐ राजमाह् चौल जेह्ड़े बड़े लोक खंदे ऐ ते जम्मू कश्मीर च साढ़े राजमाह् चौल बड़े फेमस ऐ राजमाह् चौल खंदे खंदे ऐ होर साढ़े घर च दादे प्रदादे सारे एह् खंदे खंदे ऐ होर शुरू तां लेइयै बनांदे होर अग्गें बी साढ़े बनादे ऐ होर इस्सी बनांदे कि'यां राजमाह् आस्तै कढ़ाई लैनी बिच्च तेल पाना तेल पक्खग बिच्च गंड़ा टमाटर जो बी चीजां बिच्च लसन बगैरा पाने आह्ले सब चीजां पानियां ओह् जिसलै पक्खिया उस्सी मिक्स करियै ल्हांदै रौह्ना फ्ही लून मर्च बसार गर्म मसाले बिच्च चाहे टिक्की होए होंदी बिच्च पाने आह्ली ओह् पाली दाल चीनी जो बी घर च होंदे गर्म मसाले सब कुछ मिक्स करियै बिच्च पाई औड़ना फिर उ'नेंगी सारें गी ल्हांदै रौह्ना जिसलै शैल करियै मसाले भनोई जाह्ग हां पता कि हां भनोई गेदे होई गेदे ऐ फिर उ'दे बिच्च केह् पाना राजमाह् बोआले दे होने राजमहें दे पैह्ले मतलब कि राजमाएं गी पैह्लै मिंदी लैना शैल करियै हत्थै ने जां कोई कुंडे डंडे ने मिंदी लैना कि शैल करियै पसोइये दे होऐ

शैल करियै मिक्स अप करियै शैल बनाई ओड़ना फिर उस्सी गड़कने रक्खी औड़ना फिर थोह्ड़ा टैम लगदा लग्गी आंदे पंदरां बीह् मिंट रखना उस्सी बनाइयै गड़क जिसलै गड़केआ हा ते फिर सोआद चखना कि सोआद आइयै दा जे सोआद आइयै दा होग अगर बस साढ़े राजमाह् ते त्यार ने अजकल्ल मैक्सिमम लोक खंदे ऐ राजमाह् चौल ऐ सारी जगहा जाओ कुतै बी कुहै जाना फंक्शन च बी राजमाह् चौल ब्याह् बराती च बी ब्याह् च बी बंदे ऐ होर इ'यां कुसै घर धाम धूम होए तां बी बनांदे लोक हर रसोइयै बनांदे शैल सोआद राजमाह् चौल बनांदे बनांदे एह् जेह्ड़ी साढ़ी राजमाह् दी ऐ जिसलै थुआनू रैसिपी इस किसमां दी एह् मतलब कि बड़े पैह्लें बनांदे जम्मू कश्मीर च फेमस ऐ साढ़े जम्मू च बड़े फेमस ऐ लोक बनांदे बनांदे राजमाह् राजमाह् क्योंकि सारें गी बड़े पसंद ऐ हर लोकें गी मैक्सिमम लोकें गी राजमाह् बड़े पसंद ऐ होर जेकर अस में होर किसे रेसिपी दी गल्ल करचै साढ़ी फैमिली दी रेसिपी होर ओह् चार अम्बा दा चार साढ़े इद्धर अम्बा दा चा'र बड़ा बनदा साढ़े इद्धर बूह्टे बी लग्गे दे अम्बा दे जेह्ड़े अम्बा पर औंकड़ियां लगदियां नीं बड्डे बड्डे निक्के निक्के अम्कड़े होंदे जिसलै बड्डे होंदे अम्ब बनदे कच्ची औंकड़ियां होंदियां कच्चे अम्ब होंदे उ'नेंगी लोक लेआंदे थुइयै जिसलै पता लगी जंदा कि इं'दा चा'र पाने आह्ला सिजन होई एह्दा गर्मियें च लगदियां औंकड़ियां ते बस हून बी पैह्ले बी बड़ियां आौंकडियां औंकडियां लगदियां किन्नियां लोकें दे डाले लगदे निक्के निक्के आंकड़ियां पोआ दियां फिर बड्डियां बड्डियां बी होनियां ओह् जिसलै होन लगियां ओह् जिसलै चा'र पाने आह्लियां होंदियां लोक लेई आंदे खुंडियै सारे घरा आह्ले जंदे लैन लेई आंदे चा'र आस्तै औंकड़ियां लेआंदे घर खुंडियै फिर उ'नें गी धोंदे फिर उ'नें गी टूकदे निक्के निक्के पीस करदे चा'र आस्तै अम्बा दा चा'र बड़ा फेमस ओह् लोक खंदे खंदे ऐ सारे लोक अम्बा दा अचार पांदे पांदे ऐ चा'र चा'र ते इक मेन चीज ऐ सोआद लाने बास्तै लोक ते चा'र खंदे खंदे ऐ फिर लोक लेआंदे घर अपने अम्बा उप्परां आंकड़ियां धोंदे शैल करियै पानी च फिर साफ करियै फिर उं'दे उ'नें औंकड़ियें गी चिरदे टूकदे उं'दे जेह्ड़े पित्ते होंदे ओह् निकलदे बाह्र छंडी औड़दे क्योंकि ओह् अस निं खाई सकने ओह् कोड़े होंदे फिर चा'र पाने आस्तै सारें गी मतलब अम्ब जिनियां बी औंकडियां दे सारे पीस करियै रखी औड़दे उ'दे पर केह् करदे उ'नें गी थोह्ड़ी धुप्प धप्प लोआंदे सकांदे उस्सी चारा गी थोह्ड़ा हारा हां कि सुकड़ी जाह्न ऐ ओह् सुकड़ने दे बाद ओह् करदे फिर चा'र पांदे जिनियां बी औंकड़ियां होंदियां ते इक टप्पा च पांदे सारे ते इक टप्पा च पाई औड़नियां सारियां औंकड़ियां उ'दे पर कोड़ा तेल सरसों दा तेल पान्ने होन्ने

जिन्ना बी चा'र होना सारें गी मिक्स अप करना बिच्च कि हां थोह्ड़े अद्धे लोक बिच्च खंड बी पाई लैंदे सोआद आस्तै ओह् पाना लून मर्च बसार फिर सारें गी मिक्स करना कि हां भला शैल करियै मिक्स अप करियै फिर दूए दिन उस्सी रौह्न देना फिर शैल करियै लाई लूइयै सारा चा'र बनिया त्यार होइया फिर उस्सी इक डब्बे च पाई औड़दे प्लासटिक दे डब्बे च शैल पाई औड़दे फिर उ'दे पर तेल पाई औड़दे कि इस्सी बोल निं बज्जै होर थोह्ड़ा लून बी मता पाई औड़दे कि खराब खरूब नेईं होए चा'र हैं उ'दे बाद केह् करदे केह् ओह् रखी औड़दे डब्बे च पाइयै दो दिन आस्तै ओह् रौह्न दिंदे क्योंकि ओह् कच्चा चा'र कच्चे चा'र च बी बड़ा सोआद आंदा लोक कच्चा चार गी बी खाना पसंद करदे निक्के निक्के बच्चे उ'नेंगी कच्चा चा'र शैल लगदा ओह् कच्चा कच्चा चा'र बी इ'यां खाई औड़दे लेकिन तां बी घरा आह्ले रैह्न दिंदे तां केह् शैल करियै होई जा्ह्ग फिर अगले दिन बंदा खान लग्गी पौंदा होर बी साढ़े इद्धर बड़ी रेसिपियां न नमियां लोक बथेरा कुछ बनांदे रौंह्दे दाल चौल फिर बनदा साढ़े घर दाल चौल बी बनदा रेसिपी ऐ साढ़े घर दी पराने दाल चौल ते बड़ियें धामें च बी दाल चौल ते घर बी लोक दाल चौल बनांदे बनांदे ऐ दाल चौल केह् दाल बनाने आस्तै दाल पैह्ले बोआलदे गर्म करदे मतलब दाल च पानी पाना फिर दाल बिच्च पानी फिर लून पाई औड़दे फिर थोड़ी हल्दी पाई औड़दे कि फिरी ओह् भलां बनिया दाल उबलिया दाल बुआली औड़दे फिर उ'दे बाद केह् औंदा कि दाल बी बनांदे जि'यां राजमाह् बनांदे कढ़ाई लैनी कढ़ाई च तेल पाना लून मर्च बसार गंडे सब समग्री आस्ता आस्ता पाओ पैह्ले समग्री केह्ड़ी पांदे पैह्ले पाना उ'नें जिसलै तेल गर्म होइया बिच्च लसन पाई दित्ता ओह् बिच्च प्याज पाई दित्ता टमाटर पाई दित्ता फिर उ'नें गी लाना फिर लून मर्च बसार होर बी मतलब समान होंदा मर्चां मसाले मुसाले सब सुटने फिर मिक्स अप करने फिर शैल करियै मसाला होई जाह्ग पुज्जी जाह्ग ओह्दे केह् करना दाल पाई औड़नी बिच्च पूरी जिन्नी बी दाल होनी सब दाल पाई औड़नी लाई औड़नी ते ल्हाने दे बाद उस्सी खट्टी औड़नी जिसलै गड़कग फिर टैमा बाद उस्सी गड़का पेई जंदा गड़का पौने दे बाद अग्गें दिक्खना दाल साढ़ी बनी गेई फिर चौल बी इ'यां बनाने पतीले च बनाने पतीले च पैह्ले पानी पाना फिर गर्म होने आस्तै जिसलै गर्म होई जाह्ग चौल धोते दे होने चौल धोइयै बिच्च पाई औड़ने फिर ल्हांदै रौह्ने लाइयै दस मिंट बाद चौल बी उप्पर मतलब बुआला औंन लग्गी पौंदा बुआला आह्न लग्गी पौंदा चौल थोह्ड़े उप्पर उप्पर उच्चे होई आंदे फिर केह् करना उ'दे बाद ओह् जेह्ड़ा पानी होना पिछ होंदी जेह्ड़ी पीछ गी बाह्र कड्ढी औड़ना फिर चौल गी थोह्ड़े लाने कढ़ाई चौल बड़े शैल खिल्लरे खिल्लरे दे बनी जंदे ते इ'यां करियै तुस अग्गें अपनी जि'न्ने बी साढ़े घर दियां बड़ियां जेह्ड़ियां फैमिली रेसिपी जैदा ऐ चा'र होई गेआ राजमाह् चौल होइये दाल चौल होइये होर बी बड़ियां रेसिपियां जेह्ड़ियां घर बनदियां गै बनदियां न पराने दादी प्रदादी दी बनदी आई ऐ करी सकदे लोक इस्सी बड़ा खाना पसंद करदे